आमी गुलाब गंजन आंबोली दसण सदाफुली मोगरा भ्रम्ह कमळ कृष्ण कमळ अशे तरेचे झाडां रोयतात गुलाबा झाडाक सदांच उदक घातल्यार मरतात ताज्या खातीर आमी एक दीस सोडून घालता चड गुलाब येवपा खातीर आमी कांद्या साल उदक तीन दिवस दवरता आनी तें उदक गुलाबा झाडा घालता बाकीचें झाड झाडाक सदांच उदक घालपा पडटा पाड जालेले भाजी पाला झाडाचेर घालता